कहली नेपाल जायके छै जी कए किलोमीटर दस बारह किलोमीटर होयत हीयाँसँ काफी टाइम लागत टाइम चलु टाइमके तऽ छोड़िऔ ई कहली अहाँ व्यवस्था हुआँ केहन छै हुआँके व्यवहार वगैरह देखतियै हकीकत यऽ कुँवारा छथिन ने की कहिआ जायके छै हीआँ बुझलखिन एक गोटाके नेपाल जायके छै उहाँ व्यवस्था जे जेना व्यवहार जेना जे अपना जायल जेतै आब जे जेहन मिल जाइ छै तऽ उहाँ तऽ जायके पड़ै छै पहिले उ तऽ कामे करै छी ई सब तऽ जेनाइ तऽ जरूरी ने छै देख लै छियै बात कऽ कऽ जेना जे होतै से आब जायल जेत्तै तऽ अहाँके की विचार से आहाँके विचार ठीक छै ने जैयै कि नहि जैयै अहाँके विचार ठीक छै ने हँ तऽ आगे हम बात कऽ व्यवस्था ठीक छै ने हुआँ के ठीक छै बैठल छथिन हमरा लग्गेमे हम बतिआ लै छियै हिनकासँ कनी बातकऽ लै छियै हिनकासँ एक बार हम आओर निकलै छियै अब ठीक है बात हिनकासँ डिस्कस कऽ लै छियै हम बात कऽ लेब बात विचार कऽ के अहाँके फेर अहाँके बता देब तऽ जेना जे होतै अहाँ बात कऽ लेब अपनो जे भाड़ा केना की लेबै भाड़ा नहि लेबै अपना बातकऽ के अपनाके हम तऽ तैयारही रहै छी हँ तऽ बाँकी तऽ जे चीज हेतै से अहीँ ने बात करबै बिल्कुल सही हय इहए बात हमहूँ अन्दाजा लगाके हम बोलने रहियै अगिलाके हँ जैमे तेल भऽ गेल आहाँके तेल भऽ गेल गाड़िके मेन्टिनेन्स भऽ गेल प्लसमे हमरा अहाँके हम अहाँके गाड़ी चलबै छीयै हम्मे तऽ हम ओकरो हमरो आहाँके सैलरी दैके पड़ै छै हँ गड़िअलो दैके पड़ि जाइ छै ओहिपर मे अपना कन्ट्री अपना देशसँ बाहर पड़ि गेलै नेपाल हँ हँ हँ नहि जायल जेत्तै तब जे काम करल जेत्तै दस रुपैआ लगेबै अगर हम पाँच रुपैआ नहि कमेबै बारह रुपैआ नहि कमेबै तऽ हमरा दस रुपैआ ओकरा लगेला लागतसँं फायदा की हय बिहार हँ लागत दस रुपैआ हय ठीक ठीक छै